अगर मैं अच्छा जेह्ड़ा मैं सबक अपनी जिन्दगी कोला सिक्खेआ ऐ तां ओह्दे बारे च दस्सां तां पैह्ले नम्बर एह् ऐ कि जियां बचपन च होंदा हा मैं तां उसलै ते किश जिन्दगी चा किश सिक्खने गी नी हा थोह्न्दा लेकिन बड्डा बड्डा होएया मैं बड़ियां सारियां गलतियां बी कीतियां ते ओह्दे चा मिगी एह् सिक्खने थ्होएया के अगर इन्सान इक बारी गलती करी ओड़ै ते दुई बारी ओह् गलती नेईं करना चाहिदी ऐ कि के इक बारी गलती जेह्ड़ी माफ बी होंदी होर दुई बारी गलती करना तां ओह् आपूं करदा बन्दा जानि'री ते ओह् नेईं करना चाहिदी ते अगर मैं होर गल्ल करां तां मेरे उप्पर ओह्दा केह् असर होएया तां मैं पैह्ले नम्बर जेह्कियां जेह्कियां गलतियां कीती दियां हियां ओह्दा असर बड़ा ज्यादा पेआ मेरी जेह्ड़ी पढ़ाई पढ़दा हा तां ओह् रुकी दी ही जि'यां मैं कोई कम्म करदा हा तां ओह् बी रोकी ओड़दा हा ते बाकी घरै आह्ले बी जेह्के न तां ओह् बी मेरियां गलतियां होंदियां हियां तां ओह्दे उप्पर मिगी बड़ा जेह्ड़ा होर ताने मारदे ते बाकी म्हल्ले आह्ले दिक्खो तुस पड़ोसी जेह्ड़े हे तां ओह् बी बड़ा कुछ आखदे हे ओह् इ'यै सोचदे हे निक्कमा कुछ नी करी सकदा ऐ जिन्दगी बिच्च ना कुछ बनी सकदा ऐ इ'यै खज्जल होई जाना ते मैं उत्थुआं बाद फ्ही आस्तै आस्तै अपनी जिन्दगी च इ'यै सिक्खेआ कि कदें बी किसे दी कोई गल्ल नेईं सुननी चाहिदी जियां बी इन्सान गी कुसै माह्नुए गी अगर अच्छा जियां लग्गै'रदा ऐ उ'आं उ'आं ने करो ते अपनी जेह्की जिन्दगी ऐ तां उसी अपने पैरें उप्पर स्टैन्ड करने आस्तै कुसै बी लोकें दियां गल्ला नी सुनना चाहिदियां ते लोग समाज बिच्च लोग रौंह्दे न ते जेह्ड़े अपने अपने म्हल्ले आह्लें तां ओह् बड़ा किश आखदे उं'दे जि'यां उप्पर घरा आह्ले आई गे चिगड़ा घरै आह्ले आई गे जां अगले घरा आह्ले आई गे ओहके ओह्के तां अपने जिन्ने बी पड़ोसी होंदे ताएं चाचे बिच्च बी इयां अपने चाचे भ्राऽ बगैरा सारे ताएं चाचे बिच्च बी ओह् बी बड़ा किश गलांदे रौंह्दे लेकिन कुसै दी नेईं सुननी चाहिदी में अपनी जिन्दगी बिच्च आइए सिक्खेआ जे इन्सान ने अगर किश बनना ऐ तां ओह्दे आस्तै कुसै बी कोई बी गल्ल नेईं सुनना चाहिदी होर अपनी अपनी जिन्दगी उप्पर जेह्का ऐ लगातार कम्म करना जरूरी ऐ गलतियां ते इन्सान कोला गै होंदिया न लेकिन अगर ओह् गलती अगर बार बार करै तां ओह् उसी इन्सान गी गलती जेह्ड़ी ऐ बड़ी बड्डी जेह्ड़ी ऐ इक ओह् बड़ी बड्डी जेह्ड़ी ऐ नुकसान दे बनी जंदी ऐ ते गलती अगर इक बारी होई जा तां दुई बारी नेईं करना चाहिदी ओह्दे उप्पर जेह्का ऐ ध्यान कन्नै सोचना जरूरी ऐ कि अगर एह् होई दुई बारी असें नेईं करनी ऐ ते मै इ'यै सिक्खेआ के अगर इन्सान अपनी जेह्के दमाकै दी सुनै अपने दिलै दी सुनै तां ओह्दे उप्पर ही कम्म करै मैं केह् करना तां ओह् ज्यादा स्हेई रौह्न्दा अगर लोकें दी सुनचै तां लोक बड़ा किश बोलदे न लोकें दियां गल्ला खतम नि होंदिया न लोक बड़ा किश बोलदे दु'ए बारै च